हेलऊ हाँ नहीं मैं बात कर

अच्छा क्या कहना है मैं आपको अच्छा मटर पनीर

हाँ मैडम मिल जाएगा आपको आप ऑर्डर करवा दीजिए कितनी क्वानटिटी करना है है ना तो उस हिसाब से हम अच्छा मिल जाएगा मैम आपको आप ओर्डर लिखवा दीजिए हम अभी बोल देते हैं आप तक पहुँच जाएगा ओर्डर हमारे यहाँ फेमस में मिलेगा आपको जैसे पर पालक पनीर मिलेगा है न और लौंगलता पनीर मिलेगा और हमारे यहाँ का जो बिरयानी पुलाव होता है शाकाहारी रहता है वह शाकाहारी रहता है वेज पुलाव जो बोलते हैं उस उस हिसाब से मिल जाएगा आपको और और हमारे यहाँ बहुत कुछ फेमस है आपको मेन्यू सेंड कर देंगे ऐसा बोले तो आप न और आपने जो कहा है आपने जो कहा है वह तो ऑर्डर ओके देखिए जो आलू पालक का आपने बोला है है न उसका प्राइस है टु फिफ्टी ओके और जो मटर पनीर का बोल है उसका थ्री हंड्रेड है

हाँ ओके तो मैडम आपका यह आपका

ओके ओके

सॉरी क्या बोल ओके ओके सॉरी क्या है मैडम नेटवर्क का प्रॉब्लेम आ गया होगा आपके इधर तो आवाज़ थोड़ा आपका क्लियर नहीं आ पा रहा था ठीक है न ट्यास्ट तो बढ़िया मिलेगा मैडम आपको हमारे का फेमस सैल्युटेशन रेस्टुरेंट नाम तो सुना ही होगा आपने है न तो आपको मिल जाएगा बिल्कुल निश्चिंत रहिए टेस्ट में बेस्ट है न मिल जाएगा आपको ओके मैम ओके जैसा आप कहेंगी वैसा आप ओके मैम जैसा प्राइज़ रहेगा प्राइज़ रहेगा वैसा क्वानटिटी आपको मिल जाएगा आप इससे निश्चिन्त रहिए आपका यहाँ से अभी दस बजकर आठ मिनट हो रहा है आपका यह ऑर्डर ईलेवन थर्टी तक आजा ओके तो मैम आपका नाम क्या बताया आपने ओके ओके ओह ओके ओके पर मैम आपका यहाँ पर नम्बर भूमिका शो रहा या शायद आपका रियल नम नेम भूमिका हो ओके ओके मैम तो आपको ईलेवन थर्टी तक आजाएगा आपका है न ऑर्डर ओके मैम थैंकयू ओकी मैम थैंकयू